ड्रॉईंग में मुंहिंजो सभिनि खां ॾुखियो पासे आहे की पोट्रेट मेकींग जेको कंहिंजो फ़ेस बणाइणु या ड्रॉ करणु जेको आहे उहो सभिनि खों कठिन लॻंदो आहे या मुश्किलु लॻंदो आहे ऐं उन्ही सां मां इअं निपिटंदी आहियां की थोरो थोरो करे जीअं चहिरो बणाइणो आहे त उन खे टे हिसनि भाटे करे जीअं अखियूं बनायूं नक बणाया लिप्स बणाई इअं बणाए सघंदी आहियां लेकिन इअ स हिकु कंहिंजो फ़ेस बणाइणु या स्कैच बणाइणु इहो सभिनि खां मुश्किलु हिसो आहे मुंहिंजे लाइ ॾुखियो हिसो आहे आप बाक़ी मां इन्ही जी प्रैक्टिस या मां इन्ही जो जेको पंहिंजो हो कंदी आहियां अगरि त धीरे धीरे उहो ई बसि हिकु चहिरो अगरि ठाहिणो आहे त उन्ही खे टे हिसनि में भांटे करे जीअं ठाहिणो आहे उहो ठाहे सघंदो आहे जीअं पहिरियों अखियूं ठातियूं विच में नक जो हिसो हूंदो आहे हेठि लिप्स और चिन जो हूंदो आहे त उहो धीरे धीरे करे ठही वेंदो आहे लेकिन उहो मुंहिंजे लाइ थोरी मुश्किलु पवंदी आहे कोई कोई ॼणा पोट्रेट में सुठा हूंदा आहिनि मुंहिंजो आहे नेचर वारो प्रकृति जो हिसो मां इलाही सुठो ठाहींदी आहियां ड्रॉईंग में